शीत कडी दाळ खतखतें सांसव मणगणें सजी पायस गुलाब जामून लाडू कडवण पियळेली कडी मुड्डो पुरी सुंगटां सुकें आमट तीक हुमण रेशाद बांगडो माणक्याचे कालो कुल्ल्यांचें धबधबीत खारें लोणचें शाकोती उड्डा मेती बिबलांचो रोस दांगर पातोळ्यो नेवऱ्यो खळाचें तोर तामडी भाजी किसमूर सवराक गाळव्यांचो किसमूर भाजलेलें नुस्तें बरलेलो बांगडो वा वांयग्याचें भरतें वरण कापां भजी साकरबांत रोस उसळ मूग गाटी ओमलेट तांतयांची भुरजी आळू तेरें आंकूर अळमी